भारत में पहले बहुत सारी कलाएँ चला करती थी जिनमें अबकी अगर देखा जाए तो एक है मंजूषा पेन्टिंग पहले चलती थी फिर फ़ारसी कढ़ाई फिर डोका डोकरा कला होती है और एक कठपुतली का नृत्य हुआ करता था ये सारी कलाएँ थीं जो धीरे धीरे अब विलुप्त होते जा रही हैं एक पत पत्ता चित्र हाँ पत्ता चित्र नामक कला होए करती थीं जिसमें पत्तों के सहारे से चित्रण किया करता था किया जाता था तो ये सारी कलाएँ धीरे धीरे अब विलुप्त होते जा रहीं हैं सबसे पहले जो चलती थी मंजूषा पेन्टिंग जिसमें हम किसी भी एक कथा या कहानी का छोटा सा रूप लेते थे जिनको हम एक अलग ढंग के एक अलग ढंग तरीके से बनाया करते थे जो बहुत ही ज़्यादा बिहार में लोकप्रिय थी बिहार के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिय थी उनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता था फिर हमने देखा हमारी एक फ़ारसी कढ़ाई जो हुआ करती थी फ़ारसी कढ़ाई में किसी एक कालीन पर या किसी बड़े से चद्दर पर हम फूल पत्तियाँ और कुछ तितलियाँ मतलब चिड़ियों के रंग बिरंगे चित्र बनाया करते थे और उनको उनको धागों से सिला करते थे धागों से सिलकर उन्हें हम अनेक रंगों से सजाकर जैसे अनेक रंगों के धागों से हम उनको सिल के उनको बढ़ियाँ डिज़ाइन का आकार दिया करते हैं अब ये डिज़ाइन देने के बाद वो चीज़ें काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगा करती थीं जो आज अब विलुप्त होते जा रही हैं क्योंकि अब के दौर में दौर में देखा जाए तो अब मशीन आ गई है मशीनों से ये सीधे सीधे कढ़ाई हो जाती है जिसका एक सबसे ज़्यादा लाभ है कि हमारे ये जो बुनकर हैं उनको रोज़गार की कमी हो गई है हालांकि दूसरी एक होती है बड़ी फे़मस चीज़ कि डोकरा कला जिसमें मूर्तियाँ बनाई जाती थीं जिसमें लोहे की मूर्तियाँ हुआ करती थी उनकी बनाई जाती थीं तो अब तो लोहे की मूर्तियाँ पहले भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं लेकिन अब मूर्तियाँ हाथ से ना ज़्यादातर साँचे से बना दी जाती हैं लोगों के पास साँचें हैं उन साँचों में वो ढाल देते हैं और मूर्ति बड़ी असानी से बन जाती जो ये कला भी विलुप्त हो जा रही है हम सबने अपने टी वी सीरियल्स में बहुत ज़्यादा जैसे राजस्थानी जगहों पर कठपुतली का नृत्य देखा था अब कठपुतली का नृत्य पहले बहुत ज़्यादा चला करता था लेकिन अब पिछले दस से पन्द्रह सालों से कठपुतली का नृत्य भी बंद हो गया है उसमें कोई कहानी हुआ करती थी जिसपे कठपुतलियाँ चलती थी या कोई गाने पे कठपुतली नृत्य किया करती थी हम सब देख के बड़ा ही मनोरंजन हुआ करता था मैंने तो मुझे लगता है कि पहली बार टी वी पर ही देखा था और कभी सामने मैंने कठपुतली का नृत्य नहीं देखा है तो अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो मुझे लगता है जहाँ तक कि पिछले कई मतलब बीस से बाइस साल पहले कठपुतली का नृत्य चला करता था जो अब विलुप्त हो चुका है जिसकी वजह से आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है ये सबसे एक बड़ी बात है ये सारी कलाएँ जो पहले बहुत ही बेहतरीन हुआ करती तो वो धीरे धीर अब खतम हो रही हैं उनको भारत में वापस नहीं लाया जा रहा है उसी तरह एक थी दोगा कढ़ाई दोगा कढ़ाई में क्या होता था कि लोग एक ऊन के जैसे ऊन के जैसा धागा लेकर एक बड़ी सी प्लास्टिक की जाली वाली प्लास्टिक की जाली जाली यानी छोटे छोटे छेद वाली प्लेट हुआ करती थी प्लास्टिक उसमें लोग धागे डाल डाल के डाल डाल के निकाल के नई नई डिज़ाइन का आकार दिया करते थे जो जो शादी विवाह में लोगों को बहुत ज़्यादा दी जाती थीं लेकिन अब ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई है कि ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई हुआ करती थीं तो एक प्रकार का उनमें प्रेम भाव भी दिखता था लेकिन अब लोग मशीन से बनाते हैं सारी चीज़ें मशीन से बनने लगी है डिज़ाइन मशीन से बन रही है पेन्टिंग्स मशीन से बनाई जा रही है साड़ियों पर कढ़ाई भी मशीन से की जा रही है अब पहले गिलास वगैरह कुम्हार ज़्यादातर बनाया करते थे मिट्टी से लेकिन अब ग्लास लोग डायरेक्ट मशीन से बना रहे हैं काँच की गिलास को भी अब उसका भी अपना एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेन्स के तहत मशीन आ गई है जिसमें डाल के लोग असानी से ग्लास बना ले रहे हैं और जहाँ तक कठपुतली का नृत्य है अब कठपुतली का नृत्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है उसकी जगह टी वी सिनेमाज़ उधर आ चुके हैं अभी टी वी सिनेमा है जिनमें लोग सीधे सीधे ए आई के थ्रू या वी एफ़ एक्स ग्राफ़िक्स के थ्रू हमें चित्रण दिखा रहे हैं लेकिन ये कठपुतली का नृत्य आज ज़रूर आना चाहिए पहले के लोग तो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जा करते थे ये मिट्टी के बर्तन के बनाने की कला हैं हालांकि अभी भी हैं लेकिन अब कम हो गई हैं अब मिट्टी के बर्तन कम बनाते हैं लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं अब तो ज़्यादातर लोग बढ़ियाँ डिज़ाइन वाली गिलास पसंद करते हैं शीशे की हो स्टील की हो चीनी मिट्टी की हो ये सारी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं पहले के लोग लकड़ी की पहले लकड़ी लकड़ी उनपे डिज़ाइंस बनाई जाती थीं वो डिज़ाइन्ज़ बड़ी फे़मस हुआ करती थीं वो राजा महाराजाओं के ज़माने में बनाई जाती थीं जिसको हत्स हस्त हाथ से बनाई जाती थी हाथ से बनाने के बाद वो काफ़ी बेहतरीन दिखती थी लेकिन अब तो सीधे सीधा एक पेन्टिंग बनाई जाती है पेन्टिंग के तौर पर चित्रण किया जाता है बना दिया लोगों ने फिर उसके बाद कलर के द्वारा अब फिर वो मार्केट में बिकने लगती है तो हाँ मुझे लगता है कि ये पुरानी चीज़ें जितनी भी कलाएँ थीं उन कठपुतली का नृत्य हो गया या डोगर कला हो गई और ये मूर्ति बनाने वाले इन सारी चीज़ों को वापस लाना चाहिए बचाना चाहिए हमें इन सभी कलाओं को या इन सभी कलाओं की बनी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए हालांकि भारत सरकार इसपे काम भी कर रही है उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए और एकत्रित कर भी रही है धीरे धीरे ताकि हम अपने आने वाले नई पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में बता सकें क्योंकि ये जो कलाएँ थीं हमें अपने इतिहास के बारे में बताती हैं ये कला हमें ये बताती है कि हम कहाँ कहाँ से गुजरते हुए कैसे कैसे हमारे मानव जीवन का विकास हुआ है